हैलो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ ठीक ओ घर गै ओ हां असें हां कोई जरूरत पेई ही रुट्टी दी ते हां हां कोई पंज पंजें बंदे आस्तै ते हा होई होई जाह्ग केह् केह् केह् हां हां कोई अद्धे घैंटे तगरा अद्धे घैंटे तगरा देई ओड़ेओ ते केह् केह् देगे रोटियै च तुस केह् केह् दिंदे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सलाद केह् हून टमाटर ते इसलै बड़े मैंह्गे न फ्ही तुस सलाद च केह् केह् पांदे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ फेर असें फ्ही टिफ़िन थुआढ़े कोल होंदे न जां फ्ही टिफ़िन असें भेजने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं फ्ही तुस बड़ा शैल कम्म करै दे घरूं बी तुस लेई जंदे ते सट्ठ रपेऽ बिच तुस बड़ा फ्ही तां बड़ा तुस सौह्ना देयै दे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा एह लंच लंच च लंच च केह् दिंदे तुस जेल्लै दपैह्री आह्ली रुट्टी जेह्की

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते एह् हां एह् बी सट्ठ रपेंऽ च गै दिंदे तुस अच्छा नेईं असें अस हां अस इ'यै सोचा दे चलो कोई बड्डे बैह्र आह्ली गै थ्होई जा फ्ही दपैह्री आह्ली बी थ्होई जा ते संञै बैल्ले आह्ली बी थ्होई जा अच्छा अच्छा ते रेट इक्कै अच्छा अच्छा जेह्ड़ी बड्डे बैह्र दिंदे तुस आं बड्डे बैह्र दिंदे जेह्की न्हारी नूरी तुस हां ते फ्ही परौंठियैं कन्नै देहीं दुही दिंदे जां केह् दिंदे तुस हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते परौंठियां कैह्दियां कैह्दियां बनांदे तुस अच्छा अच्छा मौसमै हां मौसमै स्हाबै हां ठीक ऐ हां चलो जिस स्हाबै दा जियां मौसम होऐ ते उस्सै स्हाब उस्सै स्हाब दी तुसें देनी रुट्टी ठीक ऐ अच्छा अच्छा नेईं नेईं फ्ही शैल दिंदियां तुस शैल दिंदे हां चलो फ्ही ठीक ऐ फ्ही असें जैल्लै चाहिदी होग ना फेर मतलब अस तुसेंगी जेल्लै अ'ऊं तुसेंगी आर्डर दिन्ने आं अद्धे घैंटे तक्कर चाहिदी ऐ असें ते अस फेर तुसेंगी आखियै ते फ्ही तुस थोहाड़े कशा मंगोआई लैगे हां ठीक ऐ नि हां ते चलो हां तुस मतलब हां चलो बड़ा सौह्ना तुस बड़ा सौह्ना बड़ा सौह्ना कम्म करै दियां बड़ा शैल नेकी दा कम्म करा दियां तुस एह् बड़ा शैल नेईं तां कुत्थें अज्जकलै दी जननियें बनाइयै राजी नि ते गर्मी हां जनानियें अज्ज्कल रसोई खड़ोई खड़ोइयै राजी नि गर्मी लगदी ते तुस बड़ा शैल कम्म करा दियां कन्नै इन्ना सस्ते च कम्म देआ दियां ते निरा आटा बी कुत्थें ऐ मैंह्गा कुत्थें गेआ ते कुत्थें ऐ सब्ज़ियां हत्थ नि लगदा ऐ सब्ज़ियै गी ते आटे ई ते बनाई बनुइयै तुस देआ दे गैस बी लानी सारे किश चलो ठीक ऐ नि अच्छा हां ठीक ऐ अच्छा अच्छा जी